हँ हम वो कहैत छियै कि जे हमरा कोइ एहन ड्राइवर चाही जे गाड़ीबला जे हमरा कम किफायतमऽ गाड़ी दिअ नीक गाड़ी हुए हमरा दार्जिलिंग जाइके छै हमरा नीकसँ पहुँचा दिअ हम चलि जाउ नीकसँ आ अपन हमर पैसो कम लागऽ आ ओ आदमियो नीक विचारके होना चाही